हम जे एखन हालहिमे प्रोडक्ट मंगेलहुँ हँ अहाँके ऑनलाइन कम्पनीसँ ओकर गुणवत्ताहमरा नीक नहि बुझायल ओकर जे क्वालिटी यऽ समानके ओ कमजोर यऽ दू चारि दिन उपयोग करैके बाद ओ खराब भऽ गेल यऽ एखन धीरे धीरे ओकर रङ्गो उड़ि रहल यऽ रङ्ग कारी पड़ल जा रहल यऽ ओकर कतहु कतहु टुटलो फाटल यऽ तऽ हमरा अहाँके ई प्रोडक्ट नीक नहि लागल उचित नहि बुझायल अहाँ ओहिपर जे दाम लेलियै कनि बेसी लागल दाम खराब प्रोडॅक्ट भी यऽ